हेलौ खोनादों ओइ उफा आं गथ'खौ स्कुलाव सोनो नागिरदोंमोनहाय अबे अबे स्कुलाव मोजां

मानि आं औ औ मोनथिनाय औ मानि दासो सोजेननो नागिरदों नालाय एडमिसनखौ आं मानि अबेहाय लाबा साबसिन जागोन बिदि सान्नानै दं आरो ओंखायनो आं बे सिना जानाखाय नोंखौ अबे स्कुलाव सोबा साबसिन होनानै लोगो हिसाबै आं एसे सोंहरदों आरो अबे स्कुलाव सोबा साबसिन जागोन अबेहाय लाबा साबसिन जागोन बिदि साननाय दं आरो आंनाव मानि जोंबो

दे होनबालाय बेहायनो लाहैसां आं मानि दे आंबो बिफाजों बिफायाबो होनगासिनो आरो अबे स्कुलाव सोयो नों मिथिगौलै होननानै बुंदों नालाय ओंखायनो आं लोगोनाव सोंहरनो र' बे लोगोआ अबेहाय सोदोंथाय होन्नानै सानानै दं ओंखायनो गोसोखांनानै नोंनाव सोरहरदों औ जानला मोनला नंलाना औ औ माने औ औ बेखौनोथ' बेखौनो एसे माबासिमल' आं हान्थिगोन आरो ओमफ्राय ह'स्टेलाव दोनहैगोन आं औ बेहायनो सोहैसै दे होम्बालाय मोजांबालाय माथो सेनेलावनो नोंनियाबो बाहायनो सोखायो दा नोंनिबो बहाय सोखायो दा औ औ दे औ दे होनबालाय आंबो बेहायनो लांसैहाय औ देग्लायनिफ्राय सोनो सान्दोंमोन बेखौनो अबे स्कुलाव सोनो लानो बिदिनो सानलायगालिनो आरो जोङो बोराय बुरै ओंखायनो लोगोनाव नोंनाव सोंहरनाय जाबाय आङो लोगोनाव सोंहरनाय हां ए सोनायसै होनबालाय सोरबा सोरबा होन्दों नालाय बेहायबो मोजां बेहायबो सोदो होननानै बुंदों नालाय ओंखायनो आं लोगोनाव सिना जाना लोगो दङ आंनि बेहाय सोंहरग्रोसैहां माबायदि माबायदि बिनिबो सोखायो होनानै सोंहरदों आरो आं दे लोगो होमबालाय औ नोंसिनिया नोंनिबो गथ' सानै सानै बाहायनो सोनाय नालाय नोंहा मिथिजोबोना ओंखायनो सोंहरदों आरो आं औ ओमफ्राय मोजां दा खबरफ्रा मोजां दा औ दे दे लोगो दे बेहायनो सोहैसां होनबालाय